जोंनि गामि खाथियावथ' गोबां हारिनि मानसि दं बाङालि अखमिया रास बंसि नेपालि राभा बिदि गुबुन गुबुन हारिनि मानसि दं आरो बिसोरबो बर' राव रोंगौ जों बर'फोरनि खाथियाव थानायखाय आरो जों बर' मानसिया गुबुन हारिजोंबो हाबा जानाय दंना इखायनो बिसोरबो रोंगौ आरो बर' रायलायनो आर जो दानि जुगाव सासे मोनसे दखानाव थांबा जोङो बे दखानदारफ्रा दानि जुगाव सब गासिबो बर'खौनो रोंजोबगौ मानि बिसोर आरो बर' रायलायो आरो

दानि जुगाव आरो रोङै गैलाना गासैबो लगाय लथाय बर'आनो जाजोब्बाय बहाबा गारि मटर थांबाबो बिसिरोबो बर'खौनो रोंखागौ दानिया बेलेग हारिनि राव रोङाबाबो सिनथा गैला आरो थांबाबो बर'खौनो बुंनो हायो दानिया आरो बर'फ्रा जेरावबो गोसारबायना बेखायनो बर'खौबो रायलायनो हायो आरो बर'रावखौ बिसोरबो सोलोङो गुबुन गुबुन हारिजोंबो आरो बर' हिनजावफ्रा गोबां हाबा जानाय दं आरो बर' हौवाफ्राबो गुबुन हारिनि हिन्जाव लाबोनानै हाबा खालामनाय दं बेनिखायनो बिसोरबो दाना बर'खौनो रोंजोबो जेथिं मेथिं मानि बर'खौनो रायलायनो रोंनाय जाबाय आरो दानिया बेखायनो बहाबा थांबाबो गिनांगौ गैला बर'खौ रायलायनो आरो बिसोरबो जोंनाव माबा मोनसे सोङोबा बर'खौनो रायलायनानै सोङो दानिया मायबाफोर नांगौबा आरो जो जोंबो बिदिनो बर' हारसा मालाबा जोंबो रायलायो बिसोरजों सोलोङो बिसोरबो आरो रोङैखौ बर' सोलोंना लायो आरो बिदिनो बर' रायलायनो रोंनाय जालांबाय बिसोरबो जेखौबो बुंनो हानाय जाबाय नेपालिफ्राबो बिदिनो सब बर'खौनो रोङो फ्राय नेपालिफ्राबो गावसिनि हारिनि हिन्जावफ्राबो जों बर'जों हाबा जानाय दंना नेपालिफोराबो आरो बर' हिनजावफ्राबो नेपालिफोरजों हाबा जानायनि थाखाय मानि बिसोरबो बर' रावखौ रोङो दायो बर'खौनो रायलायो मालाबा आरो जों बर'वाबो बिसिनि रावखौ रायलाइयो बिदियावनो रोंलांजोबबाय आरो गासैबो दानि जुगाव आरो खुन्दुंफोर बायनो थांबाथ' मारुवालिफ्रा सब बर'खौनो रायलायो माबा मोनसे सोंबा बर'नि सोंबा बुबिजोबोनो बिसिरो दानिया गारि मटर गाखोबाबो बिसोरो मानि जोंखौ बर' दख'ना गाननाय नुबानो बर' निनो सोङो आरो बहा थांनो बहा सिम थांगोन होननानै गारि मटर गाखोबाबो गावसोरनो सोंगोरो खायो मानि दानिया बर' रावखौ रोङैयानो गैखाला गासिबो रोंजोबो बेखायनो सिनथा गैया आरो बहाबा थांबाबो नों लों रोङाबाबो गिनांगौ गैलिया दानिया बर'खौनो बुंखायो खायनो दा आरो जोहानाव सासे हारसा बाङालि फैयै बेथ' जोंनाव फैयै फैयैनो बर'खौनो रोंजोबबाय आरो जोंबो बिसिनि रावखौ सोलोंना लायो फिसोरो फैबोला गासैबो बुंनो रोङै गैला बिसिनि न'खरनिया फ्राइ बर'खौनो रोंजोबो रायलायनो बुङोनो जों थांबा आरो बर'निनो जोंखौ रायलायो मा फै जिरायफै इदि होननानै जोंखौ सनमान होयो बर'निनो